हलो आप में क्या क्या खाना मिलता है जी बोलिए हमको ऑडर करना है

दाल चावल है मुर्गा मटन है क्या चीज है बोलिए खाने के बैग में हाँ हलो बोलिए न अभी क्या क्या खाना आपको कैंटीन में बनता है होटल में हमको चाहिए दाल हमको दाल चावल चाहिए खाना में हम तो सारा खाना खाते हैं हमको चाहिए दाल चावल चाहिए

ठीक है ठीक ठीक है वही पूछना था कि आपको दुकान आपके होटल में क्या क्या चीज मिलता है तो तब हम मिठाई रखे हैं मिठाई कैसे देते हैं अच्छा वही पूछ रहे हैं समोसा ओमोसा सब बाँधते हैं आपके होटल में तो ये फटाफटा दस रुपये मीठा भर दीजिए थाली में ठीक भी ठीक है अगर कर देते हैं तो दूसरा दस में भरिए पैक कर दीजिए पन्नी में रायपुर चकरेला है मेरा घर ठीक है ठीक हाँ ठीक है

हाँ लेंगे दस को मिठाई रखिएगा एका बैग में डाल दीजिए दे दीजिए दस वाला हम लोग का ज़्यादा पैसा नहीं न है दस में कर दीजिए ठीक है और कुछ नहीं लेना है

चटनी ओटनी रख दीजिए आपके मर्जी है तो हाँ ताे रख दीजिए हाँ हाँ रख दीजिए हाँ ठीक है ठीक है रख दीजिए हम टेस्ट करेंगे तब न आपके दुकान में आएँगे फिर होतल में ठीक है तो इसीलिए तो पूछ रही थी आपको ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है

ठीक है रखिए तो फिर